पंज लोकें दे नांऽ जेह्ड़े मेरे पड़ोस च रैंह्दे नै उंदा नांऽ ऐ राकेश सुरिन्द्र राजेन्द्र सोहन लाल ते हीम राज